हलो साईं ट्रेवल एजंसी मां सूरत मां नरेश थो ॻाल्हायां मां तव्हांजे एप ते कार बुक कराई ॿ ॾींहं पहिरियोंं महाबलेश्वर वञण जे लाइ पर तव्हांजो ड्राइवर अञा ताईं असांजो फ़ोन नथो खणे ऐं आयो न आहे असांखे ऑलरेडी ॿ अढाई कलाक लेट थी वई आहे हाणे असां ॿी गाॾी खणी करे वञी रहिया आहियूं त महिरबानी करे असांजो जेको तव्हांखे पेसा ॾिना आहिनि असांजे अकाउंट में हीअ रीफंड करे छॾियो ऐं हाणे असांखे तव्हांजी ॻाडीअ जी जरूरत कोन्हे काई तव्हां ईहा गाॾी कैंसिल करे छॾियो तव्हांजी सर्विस असांखे बराबरि न मिली आहे